वर्तमान मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में रजवाड़ा के पास स्थित सराफा बाजार जाना सभी पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा होगा कोई भी पर्यटक जो इंदौर भ्रमण के लिए आए उसे एक बार अवश्य रजवाड़ा के पीछे जो मार्केट बना हुआ है सराफा बाजार वहाँ पर जाना चाहिए वहाँ पर आपको सभी प्रकार का अच्छा भोजन एवं आपकी जो भी सामग्री है खाने से सम्बंधित है आपको सोना चांदी लेना हो आपको कपड़े लेना हो वो सभी रियायतों दरों पर और थोक भाव में आपको वहाँ पर अच्छी से अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकती है वहाँ पर लगने वाला फुटर मार्केट भी बहुत अच्छा है जो की रात्री के समय लगता है एवं रविवार के समय भी दिन भर लगा रहता है वहाँ पर आपको बच्चों बुजुर्गों महिलाओं पुरुष एवं सभी के लिए अपने उपयुक्त परिधान अच्छे जूते चपल अच्छा खाना इसके अलावा शादी और अन्य समारोह के लिए आपको जो सोने चांदी के आभूषण चाहिए वो भी बहुत अच्छी और बहुत अच्छे से अच्छा और शुद्ध प्रकार का सोना एवं चांदी वहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है आप चाहे तो बहुत ही रियायती दरों पर इंदौर आने पर वहाँ पर जाकर अपने सामान खरीद सकते हैं एवं वहाँ पर भ्रमण करें और वहाँ का जो खाने का समान है वो बहुत ही कम कम दरों पर स्वादिष्ट भोजन का आप आनंद सराफा बाजार में जाकर ले सकते हैं